हम एकटा यादगार जगहपर चढ़ाइवला ऊँच जेना कि ऊँचा जगहपर गेल छी जे धार्मिक स्थल छी हिनकर नाम छियनि बाबाधामके रास्तामे ओ रास्तामे पायल जाइए ओ छी सुइआ पहाड़ जकरा सुइआ पहाड़के नामसँ जानल जाइए ओ देवघर रास्तामे अबैए आओर ओ पहाड़पर गेलाके बाद बहुत जेनाकि ऊपर तऽ अहाँ पहिले चढ़ैत कला चढ़ि जेबै चढ़लाके बाद ओतयसँ जे देखबै तखन अपने पता चलै छै आदमीके जे हम ई कतय आबि गेलहुँ आओर सुइआ पहाड़पर गेलाके बाद ओतय पहिले तऽ चढ़ैएमे कनी दिक्कत भए जाइ छै ताहिके बाद ओतयसँ चढ़लाके बाद बढ़िआँ यादगार ओ पल होइ छै जतय अहाँ जेना रोमांच जनक रोमांच चढ़ाइ यात्रापर नीक लगै छथि बढ़िआँ लगै छै ओना चढ़ैमे किआक तऽ धार्मिक स्थानपर जखनहि अहाँ जेबै तखनहि अहाँके बढ़िआँ लागत आओर इएह दुआरे अहाँ जेनाकि कखनो अहाँ सोचि लियौ अपना मोनमे कि हम ताड़क गाछपर जेना चढ़ि गेलहुँ ताड़क गाछ ऊँच होइ छै आ ओहिपर चढ़लाके बाद चढ़ैत कला तऽ लोक कहुना कहुना कहुना कहुना परिश्रम कए कऽ परिश्रम कए कऽ चढ़िए जाइ छथि चढ़लाके बाद जखन चढ़ि जाइ छथिन आ ऊपरसँ जखन ओ नीचाँ तकै छथिन ताहिके बाद जखन हुनका देखाइ पड़ै छनि जे नीचाँ तऽ ऊपरके बाद नीचाँ तऽ किछु छैहे नहि जमीने जमीन खाली छै ओतयसँ देखलाके बाद जे हुनका मोनमे होइ छनि से तऽ होइते टा छनि आओर ई आओर जेनाकि ऊँचा जगहपर चढ़लाके बाद आदमी अपने पता ऊँच जे ज जग जगहपर अहाँ ऊँचपर चढ़बै ओतयसँ तऽ जमीन अहाँके नीच देखयबे करत आ बहुत नीच देखाए लगै छै जेनाकि बहुत ऊँचा जगहपर अहाँ बहुत जेना कि सीढ़ीएपर लोक चढ़ै छै सीढ़ीएपर चढ़ैत कला लोकके बाँसवला सीढ़ीपर जे लोक चढ़ल तऽ उएह सीढ़ीपरसँ लोकके गिड़ैसँ पहिले डर होइत रहै छै जे कहुना एहि परसँ गिड़ नहि पड़ी लेकिन ओ चढ़ैत कला चढ़ि जाइ छै उतरैत कालमे ओकरा भाँज चलै छै जे नहि हम कै प कोन चीजपर आ कतय चढ़ि गेलियै ताहि दुआरे ऊँच ऊँच चीजपर बहुत आदमीके नीको लगै छनि ऊँचपर चढ़ैमे बहुत आदमीके नहिओ डरो डरोके मारे बहुत आदमी जे छै से अहाँके नहि चढ़ै छथि ऊँच ऊँच जगहपर हमसभ चढ़ल छी जेनाकि एकटा सुइआ पहाड़के नाम बता देलहुँ दोसर ताड़क गाछके नाम बता देलहुँ तेसर ताड़ोके गाछपर बहुत चढ़ैत कालमे तऽ बहुत अथि होइ छै किआक तऽ ओहिसँ ऊँच कोनो पेड़ हेबे नहि करै छै